جب میں بچپن میں چھوٹا تھا تب میرے پاپا نے مجھے ایک کیمرہ لا کر دیا تھا جس سے میں کبھی کبھی تصویریں کھینچا کرتا تھا مجھے شوق تھا تصویریں کھینچنے کا لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا میرا شوق مجھے اس میں دلچسپی آنے لگی مجھے فوٹوگرافی میں دلچسپی آنے لگی اور اب میں ایک فوٹوگرافر بننا چاہتا ہوں اور اب میرے پاس ایک اچھا کیمرہ بھی ہے میں اپنے کیمرے کو لے کر ندی کے پاس پارکوں میں پہاڑوں پر الگ الگ جگہوں پر جاتا ہوں فوٹو کھینچنے اور فوٹو ہماری لائف میں ایک اہم رول پلے کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آج کوئی فوٹو کھینچا اب میں اگر اس کو کئی سال بعد دیکھتا ہوں تو وہ مجھے آج ہی کا دن کا یاد دلاتا ہے اس میں ہماری اچھی میموریز کیپچر ہوتی ہیں ہم جو اپنے فوٹوز کھینچتے ہیں وہ اپنے خوشی کے پلوں میں کھینچتے ہیں اچھی چیزوں کو دیکھ کر کھینچتے ہیں تو وہ ہمیں انہیں دن کی یاد دکھاتی ہیں انہیں دنوں کی یاد دلاتی ہیں اپنے اچھے پلوں کو یاد دلاتی ہیں تو میں اب اسی طرح سے ایک فوٹوگرافر بننا چاہتا ہوں شکریہ